आमची जी संस्कृताय आसा ती सगळ्यांत व्हड संस्कृताय आसा मनीस जल्मा येयलो ताका देवान जल्माक घातलो आनी ताका सांगलें की तुवें देवाची याद सदांच करपा जाय आतां देव म्हणलो की ताका सगळें येयलें की आमच्या भितर देवान तरतरेचे उपासना आतां हे सगळे उपास करप जप करप देवळान वसप पुजेक लावप हें सगळें हे देवाक याद करपाचे संस्कार आसात सगळे देवान आमकांय मनशाचे जल्माक घातला किद्या खातीर तर देवाक याद करपा खातीर म्हुणून घातलां आनी तें आतां ही जी उपास तपास करप हें देवाक एक प्रसन्न करपा खातीर करप पूण तशेंच आमी वैज्ञानीक दृश्टीकोनांतल्यान पळोवन जाल्या उपास जो करप आसा तो मनशाचें जिवन बरें उरपा खातीर उपास सांगलां रा रस्त्यार चलपी भिकारी कितलेशे उपाशी आसतात तांकां देव किद्या पावना म्हणटा आमी बराबर पण उपास करून देव पावता अशें ना तर उपासांतल्यान उपास करप आनी उपासना वाडोवप उपासा बराबर उपासना म्हुणू सांगिल्लें आसा दुसरी गजाल आसा देवळान कित्या वचप तर आम म्हणटा घरान देव आसा मनान देव आसा देवळान कित्या वसपा जाय जाल्यार हेजें उधारण सांगपा जाल्यार वारो सगळे कडेन आसा वारो सगळे कडेन आसा तसो देवूय सगळे कडेन आसा पूण एखादो टायर पंचर जालो काय टायरातलो वारो गेलो की आमी वारो घालपाक त्या वाराच्यात दुकानार किद्या वयता वारो सगळी कडेन आत्ता काडून घालूं मेळना भितर ना तर ताचें आन्सर कशे आमी उत्तर कशे आमी ना म्हणटा तशेंच दे देवा खातीर देवूळ बांदिल्लें आसा आनी ते देवळा वयतगीर मन शांत करण्याचें तें ठिकाण जरी आमच्या घरान देव आसलो तरी आमी देवळान वचपा जाय किऱ्या खातीर तर थंय ती म्हूर्त आसा ती मुर्ती थंय दवरिल्ली आसा तिका ताजेर शोडोपशाज केल्ले आसा ताजेर मंत्र घातिल्लें आसा आनी ती चार्ज केल्ली आसा आनी तितुतलें जें पवित्र हा पावित्र्य हा तें आमचे कडेन येवचें म्हुणून त्या देवाक नमस्कार करता पूण जेन्ना आमी पळय देवळान वयता तेन्ना आम म्हुर्ते कडेन पळयता पूण नमस्कार करतना दोळे बंद करता तेन्ना ती म्हूर्त आमकां सांगयता हांव जरी थंय आसा तरी हांव तुजे भितर आसा म्हुणून दोळो ऑटोमॅटीक बंद जाता दोळे बंद जावप म्हळ्ळ्या देव भितर आसा हेंच सांगून दिता ती म्हूर्त थंय बसप शांतताय म्हुणून थंय पॉजिटीव एनर्जी मेळटा म्हुणून आमकां थंय वोसपाक सांगलां दुसरे गजाल जानवें घालप हिंदू धर्मा भितर जो हिंदू म्हुणू जल्माक येयला तेका जानवें कम्पलसरी ईट ईज कॉल्ड सॅरॅमनी थ्रॅड म्हणटा आमी तेका थोडो लोक त तें करप मौजी एक उ भुरगो आठ वर्साचो जालो की तेजें मौजी बंदन म्हुणून करतात आनी तेका गुरुकुलान धाडटात शिक्षण घेवपा खातीर आन तें शिक्षण घेता आसताना तेणें जानवें घालप कम्पल सुर्याचें प्रतीक आसा तें सूर्य देवतान ताका आपलो केल्लो आसा आन तेजें तें प्रतीक आसा आनी जेन्ना आमी परसा कडेन वयतात तेन्ना तें कानान घालप आसता उजव्या कानान घालप आसता तें ताका पावित्र्य तेजें जपचें आसता आणी एखादें जानवें तुटलें जाल्या तें परत दुसरें घेवन तेका सुर्याक दाखोवन गायत्री मंत्र म्हणून तें परत घालपाचें आसता आन तें जानवें घातिल्लो मनीस हो पवित्र अशें मानिल्लें आमचे संस्कृती भितर आसा तिसरी गजाल आसा पिंजर कपलाक पिंजर कित्या लावप मुनशाची नजर रोकडीत लेकामेका लागता पूण ती डाय पिंजर हांगां कपलाक आयिल्ल्या कारणान मुनशाची नजर डायरेक ते पिनरेर वयता तांबडी पिनर सांगलां काळी किंवां निळी पिनर सांगूक ना ती थंय लावप दुसरी गजाल बायलांनी किद्याक पिनर लावंक जाय तर देवान तेंकां सहनशक्ती नांवाचो एक प्रकार दिल्लो आसा आणी ती लायिल्ल्या कारणान जेन्ना सदांच वचून डेली पयलींच्यो आमच्यो आदल्यो बायलो पळयात कपलाक येदो मोठो कुंकू लायतात येदी मोठी पिनर लायतालें किद्याक लायतालें तर थंय जेन्ना आमी डेली प्रॅस करतात थंय तेंकां एक शक्ती आसा ती जागृत जाता सहनशक्ती आ थंय प्रॅसींग पॉयंट आतां आमी तरेतरेची फिजयोथॅरापी करता थंय आमगे पॉयंट प्रॅस करतात हांगां जो पॉयंट आसता तो डेली प्रॅस जाल्ले कारणान तांचो एक्युप्रॅशर म्हण आहा तेंचें जें किदें शरिरा भितर ज्यो नाडयो आसा त्यो एक्टिवेट जातात त्यो जागृताय जातात म्हुणून ते खातीर ती पिंदर लावप सुर्याक उदक किद्या घालप तर तो सूर्य आयज येयलो ते देवाच्या कृपेन आमी आयचो फाल्यां आयज आमी भरपूर अलाम लावन न्हिदता पूण देवान जर ठरयलें फाल्यां हेका उठोवपाचोत ना जाल्या अलाम कितलोय वाजूं आमी उठचेनात देली येणारो नोवो दीस व्हो नेवो सूर्य डी आयज जें आमी करतात तेंच फाल्यां करतलीं अशें ना फाल्यां किदें येवपा आसा तें आमकां खबन्ना तेओन्ना फाल्यांचो दीस जो आसा तो सूर्य आमकां दाखयता म्हुणून त्या सुर्याच्या प्रती आर्गां ओंप्पाक आर्गां ओंपता म्हणटा तेका तेजे उपकार आमी हाडपा खातीर तेका उदक घालप गरजेचें थंडीत उरता शांतपणान तूं येयला म्हूण टेका आमी कांयत दिवंक शकना पुणून उद तेका घालपाचें प्रतीक तेका आर्गे ओंपता म्हणटा आमी तेका सो तें आहा तशेंच आमचे तरतरेचीं आतां रां आंग आंगणान रांगोळी घालतात आमी रांगोळी घालपाचें प्रतीक किदें रांगोळी किद्याक घालता आमी तर रांगोळी घालपाचें प्रतीक अशें की तें शूभ शूभ नक्षत्र म्हणटा आमी तेका पयलींशें शूभ म्हळ्या खंयचेंय बरें काम करचें करतात तेन्ना आमी रांगोळी घालतात आणी रांगोळी घालून तें शूभ काम चालू करतात पयलींचे लोक रांगोळी घालप म्हळ्ळ्या वायट शक्ती घरान येय नाल्ह्यो रांगोळी पोळोवन ते धावताले म्हुणून आंगणान सक्काळ फुडें उठ्ठगीर पयलीं गांवान आतां रांगोळी घालपाक कोण वसनात

आणी ही शूभ प्रतीक मानिल्लें आसा म्हुणून खंयचोय हिंदू धर्मा भितर सण वार जेन्ना आसता खंयचें शूभ कार्य आसता तेन्ना ती रांगोळी घालतात कित्याक तर शूभ कार्याचें तें प्रतीक आणी भितर ती खंयची वायट गजाल येवची न्हू म्हुणून त्याच बराबर आम्याचे ताळे आमी बानतात आम्याचे ताळे किद्याक तर वायट शक्ती आम्याचे ताळे भायर उडयतात म्हुणून आम्याचे ताळे बानतात ब मागीर गुडी उबारतात नव्या वर्साचें स्वागत कित्या खातीर तिका कोडूनीम जो आसता आम्याचो ताळो आसता तर नेवें वर्स सुरू जाता आणी तेन्ना थंयच्या प्र पताखा वयर करतात आमी तामयो उमथो घालतात तेकाय संस्कृताय आसा देवाक तांबडेंच फूल गनपतीक तांबडेंच फूल म्हादेवाक धवें फूल किद्या अशें हर एक तरेचें हिंदू धर्मा भितर प्रत्येक कडेन जें आसा तेका म्हत्व सांगिल्लें सगळें जर सांगपा वोसत जाल्या आयची रात हांगां पुरची ना म्हुणून आयज इतल्याचेरच हांव थामयता किद्या प्रत्येक गोश्टी भितर भितर भितर भितर जातले आमी वयतले तितलें चड चड चड चड तुजे भितर आसा पूण आम आतांचे भुरगे की परंपरा पाळिनात पयलींचे आमचे जाण्टेल्यानी सगळी परंपरा पाळा भट आतां भट सुद्दां नुस्तें खावंक लागल्या पूण ब्राम्हण वो ओसो आसा तेनें केन्नाच नॉन वॅज आसा म्हन्जे जें आमी मासाहार जो पदार्थ आहा तो केन्ना खावं जायना हें सांगिल्लें आसा आणी भटाक तेका न्यान वेगळें दिल्लें आसा आमचे वर्ण वर्ण विचार आसात ब्राम्हण आसा क्षत्रीय वैश्य आसा क्षत्रीय आसा आणी शुद्र आसा तर प्रत्येक जाती वेवस्था जी भितर केल्ली आसा तितून भितर तेंकां त्या त्या प्रमाणे काम दिल्लें आसा त्या त्या प्रमाणे जर वावरत जाल्या ही समाज वेवस्था जी आसा ती मुखार वयता म्हुणून अशें सांगिल्लें आसा बायलां साडी न्हेंसपाची प्रथा हिंदू धर्मा भितर सांगिल्ली आसा सगळे तरतरेचे ड्रॅस घालुनी आतां येयल्या ते पूण साडी भितर जशी स्त्री सुंदर दिसता तशी आणी खंयच्याच ड्रॅसा भितर ती सुंदर दिश्टी पडणा म्हुणून साडी हो ओसो अलंकार आसा तो पूर्ण शरीर स्त्रीयेचें धापता म्हुणू साडी न्हेंसप उत्तम सांगिल्लें आसा तर अशे प्रकारचे हर एक दिवो कित्या लावप दिवो हें परमात्म्याचें प्रतीक आत्मा आणी परमात्मा जोडपाचें काम प्र दिवो करता तें शूभ संकेत आहा म्हुणून दिवो लावप उजवाती कित्या लावप तर आमी जेन्ना एखादें देवा कडे वयता तर आमचें मन नाक जंय दिलां ते नाकातल्यान सुगंदातल्यान आमी तेजे कडे वोडटात म्हुणून ते उजावाती लावप आन थंय वयतगी मन शांत उरता मन एका जाग्यार उरपा खातीर म्हुणून तें लावप आन ते दिव्या कडेन पळोवन तें ध्यान करप म्हुणून तो दिवो अशें सांगिल्लें आसा म्हुणून दिवो लावप उजवाती लावप हें सांगिल्लें आसा आणी त्या बराबर नामस्मरण करप देवाचें देवाचें नाम घेत घेत घेत मागीर आमी मुखार सरता अशें तें सांगिल्लें आसा म्हुणू हिंदू संस्कृताय जी आसा किंवां हेर गजाली ज्यो हे प्रत्येकाक आपआपणाली संस्कृताय व्हड आसा तशेंच मुस्लीम लोक जे आसात ते तीस दोसाचो रोजा करतात आतां आमचे हिंदू संस्कृती भितर एकादशीचे व्रत करप म्हूण सांगलां दर पनरा दिसानी एक एकादशी येता तेन्ना उपास करपा जाय म्हळ्ळ्या आमच्या शरि पोळोवपा गेल्या सा वैद्यान दृश्ट्या तें खरें आसा कित्या आमच्या ह्या आतडां जीं आसा भितर पचन क्रिया बरी उरपा खातीर पन दिसातल्यान एक फावटी एकादशी येता ती एकादशी उपास करूं जाय हिंदू धर्मान म्हुणून ती देवान एकादशी घातला उपास केले म्हणटकी फक्त लिक्वीड आशिल्ले कारणान पचन क्रिया बरी उरता रोग जंतू जायना तशेंच मुस्लीम लोक जे आसात ते सुद्दां किदें करता ते एक म्हयन्याचो रोजा करता म्ह एक म्हयनो भर ते ते दिसभर उपास करतात किद्या खातीर तर शरिराक रॅस्ट दिवपा खाती नाल्या ही गिरण वर्सा बाराय म्हयने चालू उरता अशींत त्या प्रमाणे क्रिश्चन लोक सुद्दां गूड फ्रायडे नांवाचें करतात तेजे पयली ते चाळीस दीस म्हण शिवराक रावतात मास खायनात शक्यतो चडशे रोक मास खायनात किद्या खातीर खायना तर मास डायजस जावपाक कठीण म्हुणून मनीस व्हो सदांच शाखाहारी सांगिल्लो आसा आमी जानावरां न्हू मनिशान सदांच व्हॅज शाखाहारी म्हणटा तेंच खावपाक जाय अशी आमची संस्कृती आमकां तो मागी ही क्रिश्चन धर्म आसूं तो मुस्लीम धर्म आसूं किंवां तो हिंदू धर्म आसूं सगळ्या संस्कृतीन तेंचें त्या त्या त्या परेन मनशान जिवन कशें जगपाक जाय आन तेजें म्हत्व हें सांगिल्लें आसा म्हुणून प्रत्येकाची संस्कृती त्या त्या मानान श्रेश्ठ आसा